کھانا پکانے میں جو میرا پسندیدہ قسم کا کھانا ہے وہ ہے بریانی بریانی ایک ایسی ڈش ہے جو عام طور پر پوری دنیا میں مل جاتی ہے انڈیا میں تو بریانی کی مختلف قسم پائی جاتی ہیں جیسے حیدرآبادی بریانی مرادآبادی بریانی چکن بریانی مٹن بریانی دم بریانی انڈا بریانی اچاری بریانی وغیرہ بریانی اس لیے مجھے اور پسند ہے کیونکہ مجھے چاول بہت پسند ہیں اور اس کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے بریانی جلدی ہی بن جاتی ہے اور مجھے بریانی اس لیے بھی اچھی لگتی ہے کیونکہ اس کے کئی سارے ذائقے دار مسالے ڈالے جاتے ہیں اکثر ہمارے گھروں میں خاص موقعے پر بریانی بنائی جاتی ہے بریانی سبھی شادیوں میں مل جاتی ہے اور لوگ اس کو کھانا بہت پسند کرتے ہیں